आंनि देरसिन जाफुंसारनाय खामानियानो जादों आंनि दान्स आङो से आङो रावनिबो मदद लायालासेनो देन्सखौ जे आं हारसिंनो गोसो जानानै मोसानानै आङो बेफोरबादि स्टेजसिम सौहैनो हादों बिदिबा मानसिफोरजों राइजो राजाफोरजों अनसाइजादों होन्ना आं सानो आरो मानो होनोब्ला आङो गोबां मानसिफोरनि जा बुंनाय बेफोरखौ नेवसिनानैबाबो आङो गावनो लाजियाबाबो दु दुगा दुगानो आङो गावनो हारसिंनो आंनि जा रोंगौथि मोसानायनि जा रोंगौथि आं बेखौ हारसिंनो देखायनानै राइजो राजानि गेजेराव देखायनानै लादों आरो आं गावखौनो सासे राफोद मोसागिरि होन्नानैबो सिनायथि लानै हायो आरो आङो मोसानानैबो आं जोबोद गोजोन्नाय मोनखायो आरो आं मोनदों आं एसेखौनो बुंनो सानबाय